میرا سب سے یادگار سفر میرے ہوم ٹاؤن سے لكھنؤ جانے كا تھا جب میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ٹرین پر سفر كر رہا تھا اور اس وقت میری عمر تقریباً دس سال كی تھی اور وہ سفر میرا سب سے یادگار سفر اس لیے ہے كہ شاید اب تک كی میری زندگی میں وہی ایک سفر ایسا ہے جس میں ہمارے سارے پریوار كے لوگ بلكہ یوں كہیں كہ ہمارے ہمارے خاندان كا ایک بڑا حصہ ایک ساتھ سفر كر رہا تھا اور اس میں بہت سارے ہمارے عزیز قریبی لوگ بھی ہمارے ساتھ سفر كر رہے تھے میں ہم سب كے ہم سفر تھے تو اس لیے وہ بہت یادگار بہت اچھا اور بہت خوبصورت سفر میرے لیے تھا كافی یادیں جڑیں ہوئی ہیں اس سفر سے اور ہم نے اس سفر میں كافی انجوائے كیا تھا